جی ہاں کنویں سے پانی نکالنے کے کئی طریقے ہیں جن میں سب سے عام رسی بالٹی کا روایتی طریقہ اور جدید برقی موٹر کا استعمال شامل ہے روایتی طریقہ ایک مضبوط رسی اور بالٹی لی جاتی ہے بالٹی کو رسی سے باندھ کر کنویں میں ڈالا جاتا ہے جب بالٹی پانی سے بھر جاتی ہے تو اسے ہاتھ سے کھینچ کر باہر نکالا جاتا ہے یہ طریقہ سادہ مگر محنت طلب ہوتا ہے برقی موٹر سے پانی نکالنے کا طریقہ موٹر کے تنصیب ایک سمرسیبل یا سینٹری فیول موٹر کنوئیں میں مناسب گہرائی تک ڈالی جاتی ہے پائپ کا استعمال موٹر سے ایک پائپ جوڑا جاتا ہے جو پانی کو اوپر زمین تک لاتا ہے لاتا ہے بجلی کا کنیکشن موٹر کو ایک سوئچ بورڈ یا کنٹرول باکس سے جوڑ کر بجلی فراہم کی جاتی ہے پانی نکالنا سوئچ آن کرتے ہی موٹر چلتی اور پانی اوپر پائپ کے ذریعے نکال کر ٹنکی یا نالے میں ڈال دیا جا سکتا ہے